ہاں میں جے پور گئی ہوں مجھے لگتا تھا وہاں جا کر مزہ نہیں آئے گا لیکن جب میں جے پور گئی اور وہاں جا کر میں گھوممی تو مجھے بہت زیادہ مزہ آیا وہاں جل محل اور ہوا محل بہت اچھا تھا اور وہاں سب سے زیادہ عامر کا قلعہ اچھا لگا کیونکہ وہاں سے پورا جے پور صاف نظر آتا ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے